हा असांजे शहर में जाम वॾी लाइब्रेरी आहे जेकी उल्हास नगर टे में आहे ऐं हिन लाइब्रेरीअ में तमामु स्टुडेंट्स ऐं वॾा बि ईंदा आहिनि ऐं इहा लाइब्रेरी तमामु सुहिणी ठहियलु आहे हिन लाइब्रेरीअ में तमामु किताब पिया हूंदा आहिनि जंहिं में मूंखे किताबु जेको वणंदो आहे उहो आहे इतिहास जी किताबु इतिहास जी किताबु हिन करे छाकणि त इतिहासु जेको हिकु भेरो लिखियो वेंदो आहे उहो वापसि न ठहंदो आहे त हिन करे मूंखे इतिहास जी किताबु पढ़णु जाम सुठो लॻंदो आहे इतिहास जी किताबनि में तव्हां जाम क़िस्मनि जा इतिहासी ॾिसंदव जीअं त हिंदुस्तान कॾहिं आज़ादु थियो ऐं जवाहर लाल नेहरु डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेड्कर कीअं मरियो हुन कॉन्स्टिट्यूशन कीअं ठाहियईं तमामु शयूं जेकियूं आहिनि उहे इतिहास जी किताबु में लिखियलु हूंदियूं आहिनि ऐं असांखे हुनखां हुन मां असांखे जाम सीख मिलंदी आहे इतिहास जी किताबु पढ़ण मां हिन करे मूंखे इतिहास जी किताब वणंदा आहिनि इतिहास जी किताब में तव्हां सन बि ॾिसी सघंदा आहियो जीअं हिंदुस्तान उणवीह सौ सतेतालीह में इंडिपैंडेंट थियो हुओ त इहा जेका बि इतिहास हूंदा आहिनि सभु इतिहास इतिहास हिन इतिहास जी बुक में लिखियलु हूंदा आहिनि हिन करे मूंखे इतिहास जी बुक वणंदो आहे